क्लासिकेल मेथाइ आरो दानि मेथाइ आङो क्लासिकेल मेथाइ रोजाबनो जोबोद मोजां मोनो आरो दानि मेथाइखौबो आङो रोजाबनो जोबोद मोजां मोनो मानोना क्लासिकेल मेथाइ आरो दानि मेथाइ गोबां फाराग दङ सोरबाया क्लासिकेल मेथाइखौ साबसिन मोजां मोनो आरो सोरबाया दानि मेथाइ बेखौ मोजां मोनो नाथाइ आङो क्लासिकेल मेथाइबाबो सिमि क्लासिकेल मेथाइबाबो गोबां मोजां मोनो मानोना क्लासिकेल मेथाइया मोनसे इउनिक आर्ट थायो राग हिसाबै बिहा मोनसे सिनायथि थायो अबे रागाव माबायदि सुर बोनांगौ अबे रागाव मा मा सुर थायो मा मा सुरा थाया बिनि मोनसे नतेसन थायो क्लासिकेल मेथाइ रोजाबनायाव बे नतेसनखौ लानानै बे सुरखौ लानानै अबे रागाव मा मा सुर थायो बेखौ बोनानै जोङो जेरैबायदि गोसोखौ मोजां मोनो एबा अबेबा मेथाइआ फुंनि समाव रोजाबनाय अबेबा मेथाइआ एबा अबेबा रागा बेलासिनि एबा मोनानि समाव रोजाबनाय बिनि माखासे गोबां नेम थायो रागाव क्लासिकेल मेथाइ रोजाबनायनि सायाव आरो दा आङो क्लासिकेल मेथाइखौबो जोबोर मोजां मोनो रोजाबनो आरो दानि मेथाइखौबो मोजां मोनो मानोना अदियेनस अदियेनसखौ जोङो साननानै नायोब्ला क्लासिकेल आरो दानि मेथाइ क्लासिकेलनि मेथाइ खोनासंग्रा फोरबो गोबां थायो दानि अदियेनसयाव आरो दानि जाखांफुनाय जों मरदान जोंनि मेथाइफोर बेखौ खोनासंग्राबो बेनि समान क्लासिकेल मेथाइजों खोनासंग्रानि बांसिनबो थानो हागौ बिनि थाखायनो आङो क्लासिकेल मेथाइखौबो रोजाबनो जोबोद मोजां मोनो आरो दानि मेथाइ गोदान मेथाइखौबो रोजाबनो जोबोद मोजां मोनो मानोना मोनसे सितेज पारफरमेन्स एबा मोनसे सितेज लाइब स' खालामनांगौबा क्लासिकेलनि नलेजबो थानांगौ आरो गोदान मेथाइ दानि मेथाइफोरनिबो नलेज थानांगौ मानोना मोनसे सितेज पारफरमेन्स आव मोनसे प्रग्रामाव अदियेनसफोरा क्लासिकेल खोनासंग्राल'बो फैया एबा फिसोरो गासिबो दानि गोदान मेथाइ खोनासंग्रा फोरल' फैया बद सायेद अदियेनसफोरबो फैनो हागौ बिनि खायनो क्लासिकेलबो रोंनाय एबा दानि गोदान मेथाइ दानि मेथाइफोरखौबो खननो रोंनाय बेफोरखौबो नांगौ बिनि थाखायनो आङो प्रेफारेसन खालामनानै थायो जे आङो क्लासिकेल मेथाइखौबो मोजां खननो नाजागोन मोजां पारफरमेन्स खालामनो नाजागोन आरो दानि मेथाइ गोदान मेथाइफोरखौबो आङो मोजां पारफरमेन्स खालामनो नाजागोन बिनि थाखायनो आं जेसेबांनाखि लाइब पारफरमेन्स खालामो क्लासिकेल सेमि क्लासिकेल आरो दानि गोदान मेथाइ दानि मेथाइफोरनि सोमोन्दैबो दानि मेथाइफोरनि बागैबो आङो रोजाबनानै नायगिरि एबा अदियेनसफोरखौ गोजोन होनो हानाय आं बेखौ गोसोयाव सेस्था खालामो